پچھلے چند دنوں میں ہندوستان میں ابھرنے والی کچھ ایسی نئی ملازمتیں ہیں کہ سوشل میڈیا انسٹا گرام اسنیپ چیٹ یو ٹوبر سے لوگ کمائی کر رہے ہیں اور اس زمانے کے نوجوانوں کو سیکھ دے رہے ہیں جس سے نوجوانوں میں خود غرضی پیدا ہو رہی ہے اور کئی لوگ زندگی میں نئی پہچان بنانا چاہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا سر فخر سے اونچا کرنا چاہتے ہیں